و علیکم السلام جی آپ راما اسٹیشنری ہیں جی ہمیں کچھ سامان لینا ہے رائٹنگ پین ٹیپ قینچی پنچنگ مشین وغیرہ ہوگا آپ کے پاس تو آپ کی شاپ کتنے بجے کھلتی ہے بارہ بجے اچھا بارہ بجے تو بارہ بجے تک کھل جاتی ہے ٹھیک ہے تو اور اس کے علاوہ تھرماکول پین پینسل ربر کٹر سب مل جاتا ہے تو ہمیں اس کا راما اسٹیشنری کی دکان کدھر ہے ہمیں ذرا پتہ نہیں پتہ ہے بتا دیجیے تو آپ اڈے کی چوکی کی طرف کدھر ہے بتا دیجیے اچھا شادان کی دکان کی طرف ہے اچھا تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے یہاں کچھ سامان خریدوں اور کیا کیا ملتا ہے تھرماکول تھرماکول پین ملتا ہے کٹ وغیرہ ملتی ہے کیٹ ہے کٹ میں جو اسکیل ہوتی ہے پینسل ربر کٹر سب چیز کی ہمیں ضرورت ہے تو ہم آنا چاہتے ہیں آپ کی شاپ پر ہاں تو ٹھیک ہے ہم آئیں گے ان شاء اللہ تو پھر آتے ہیں آپ کی دکان ادھر شادان کی طرف ہے اچھا تو تھوڑا قریب ہے رام کیا نام راما اسٹیشنری جی ٹھیک ہے تو پھر ہم آئیں گے اور بک وغیرہ کتابیں سب مل جاتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم آتے ہیں ٹھیک ہے بائے